आमी अशें बूक वाचता केन्ना अशें देवाचें बीन किदें आसा जाल्यार आमी बूक वाचता ना जाल्यार मोबायलाचेर कितें खास किदें येयलें जाल्यार तें एक वाचता आमी आं कितें येयलां अमकें येयलां अशें म्हण एकमेका सांगता आनी ती खबर सांगता आनी अशें वाचता कितें येयलें जाल्यार आनी देवाचें किदें आहल्यार बूक वाचूं बसता नाल्यार बरें दिसलें एक पेपर हाडलो जाल्यार ते पेपराचेर किदें आसलें तें वाचलें बरें मना दिसलें जाल्यार वाचलें इतलेंच